हमरा जे हय टी वी देखैमे अच्छा लगै छै आओर टीवीमे न्यूज चैनल देखैमे भी न्यूज कहींके जैसे जी न्यूज होलौ आओर ई इण्डिया न्यूज होलौ ई सब देखैमे बहुत ओकर सबके न्यूज अच्छा लगै छै न्यूज न्यूज जे हय हम डेली देख लैले आओर डेली ही लगभग आधा घण्टा न्यूज देखै ले आओर हरेक जगहके न्यूज मतलब अइ से पता चैल जाई छै न्यूज चैनलसे आओर टी वी मे जे हय एण्टरटेनमेण्टके लिए दूसरा चैनल जैसे कि जिओ जी जिओ सिनेमा हो गेलौ ई जिओ टीवी हो गेलौ ई सब चैनलमे देखै ले टीवीमे जादा रेडियोसे अच्छा लगै छै रेडियोसे जादा अच्छा टीवी लगै छै आओर एक टीवीमे जे हय पिक्चर देखबै छै पिक्चरके कारण आओर ई टीवी अच्छा लगै छै आओर ई टीवी ही अच्छा के कारण टीवी ही अच्छा लगै छै टी रेडियो से अच्छा जादा नीक लगै छै टीवी टीवीमे बहुत एण्टरटेनमेण्ट होइ छै आओर टीवीके जे हय टीवीसे रेडियोसे अच्छा टीवी ही हमरा लगै छै काहे कि टीवी छियै बहुत अच्छा ही न्यूज चैनल हय आओर ई टीवीमे मतलब बहुत अलग अलग प्रकारके मतलब वीडियो देखबै छै जकरामे कि

जकरामे कि न्यूज न्यूज सबमे देखैमे अच्छा लगै छै